हँ बिहारके मेन उदेश्य छै रोजीरोटीके बताबै छी जे अहाँ यहाँ भऽ गेल खेतीबाड़ी मेन जरुरी रहै छै खेतीबाड़ी से जे भी अनाज उत्पन्न होइ छै ओ सब अहाँके रोजीरोटीके सरोत होइया ओहिके बाद बतबै छी जे यहाँ किछु अइसन किसान छै जे लोन लऽके अपना बकरी पालन कएल मुर्गी मुर्गी फारम खोललक ओ सब से रोजीरोटी चलैया ओहिके बाद बतबै छी जे कुछ अइसन किसान छै जे जे अपना खेतीबाड़ी से इनकम भेल अलग अलग धंधाके अपना बिजनेसके छोट मोट धंधा जे भेल मोबाइल दोकान खोललक किछु छोट मोट दोकान बैठाके बिस्कुट चना बेचलक ओहिके बाद किछु अइसन छै जे अपन मोबाइल के दोकान चलेलक मोबाइल ठीकठाक केलक तऽ ओहिसऽ अपन रोजीरोटी होइ हइ ओहिके बाद किछु किसान अइसन छै खासके अपना मिथिलाञ्चलमे जे किछु जेकरा ज्यादा जमीन रहै छै अपन पोखरि खुनबाके मछली पालन केलक ओहिसऽ किछु आमदनी भेल तऽ ओ सब से रोजीरोटी चलेलक खासके मछली पालनमे खेतीबाड़ीमे कुछ लोगके काज काम काज करैके मिलैयि तऽ ओ मिलैया तऽ ओ सबसे किछु परिवारके रोजीरोटी चलै हइ एहिके बाद बतबै छी किछु पंडी जी आर खासके अपना मिथिलाञ्चलमे कि लोक सब जादा पूजापाठ पर बिश्वास करै तऽ पूजापाठ केलक पूजापाठ केलाके बाद बतबै छी जे किछु पंडी जी हाथ उथ देखलक तऽ ओहिके अपन कोनो शुभ समाचार कहलक तऽ ओहिसे अपन पंडी जी आरके रोजीरोटी चलै हइ खासके अपना मिथिलाञ्चलमे किछु गाय माता छथिन तऽ गायके पाललक घास भूसा केलक घास भूसा केलाके बाद शामके दूध दुहलक सुबहके भी दूध दुहलक तऽ छोट मोट जे दूध लीडर छथिन हुनका हियाँ नपेलक दूध दूध नपेलाके बाद किछु पैसा आयल तऽ ओहिसे अपन रोजीरोटी चलल खास शके अपना मिथिलाञ्चलमे जे एगो शिब गुरूके पूजा करै छथिन खासके खास करके लेडीज सब तऽ ओ सबमे मिथिलाञ्चलमे जादा ई सब अपन भगबानके पूजापाठ कयलक ई सब इंटरेस्ट रखै हइ तऽ अपन छोट मोट बाजाके लेलक बाजा होरन रखलक मशीन रखलक अपन बैट्रीक रखलक ओ सब बाजा बजेलक तऽ किछु पैसा ओहिमे सऽ इनकम आबैया तऽ ओहिसे अपन रोजीरोटी चलैया खासके अपना बतबै छी मेन भऽ गेल हमरा यहाँके बगलमे छै एगो मशीन प्राइबेट लिमिटेड तऽ ओ अपन खासके गेहूँ मक्काके खेती पे जादा ध्यान देलक तऽ किछु अइसन छथिन जे गरीब समुदायके लोग सब ओ अपन ओहिमे गेल काज काज केलक मकइ काटलक गहूॅंम काटलक धान काटलक ओहिके बाद जै काटलक सब अपन काज केलक तऽ किछु पैसा इनकम आयल तऽ ओहिमे अपन रोजीरोटी चलल सबके सबके भोजन पानि चलैत रहै हइ जैसे भऽ गेल अपन किछु पोखरि आर बहुत बहुत रहै छै तऽ ओहिमे अपन अपन बोरिंग लऽ गेल बोरिंग लऽ गेल अगर पानि पटेलक पानि पटेलाके बाद बतबै छी जे किछु ओहिमे खाद पानि देलक तऽ ओहिमे उपजल जादा तऽ ओ सबसे काजके यहाँके जमीनदार सब किछु अपन गरीब समुदायके लोक सबके ई सब काज देलक काम काम करैया तब रोजीरोटी चलैया भऽ गेल मछली पालन दिया कहलहुॅं रहऽ तऽ मछली पालनमे भी बहुत बहुत अइसन किसान छथिन जे अपन मछली पालन केलक तऽ ओहिमे किछु आदमीके देखभालमे रखलक चाहे मछलिये जे छनाय छै जालमे ओहिमे लऽ गेल तऽ ओहिमे किछु पचास पचीस आदमीके अपन किछु रोजगार मिलल तऽ ओहिसऽ रोजीरोटी चलल कहलहुॅं रहऽ अहाँके जे मंदिरके बारेमे तऽ बहुत अइसन छथिन ब्राह्मण लोक सबके हमे आओर पूजनीय मानै छी मंदिर पर बैठल तऽ अपन लोक सबके हाथ आर देखलक रेखा आर देखके अपन सबके शुभ समाचार बतबै छै तऽ ओहिमे भी लोग सब किछु अपन पचास पचीस देलक तऽ अपन पंडी जी सबके ओ सबसे भी भोजन पानी चलैया आब एहेन सब अइसन सब छै जे रोजीरोटी चलै सब परिवारके